औ आं सिगाङावथ' आं बाहायफेराखै ओमफाय आं मबाइल लानायनि उनावसो आं बेफोरखौ न'निफ्रायनो रायज्लायनो भिडिय' कन्फारेन्सिं एप एबा मामिन बाहायफेरदों आरो मबाइलनि जुनैसो आंनि साननाय बायदिब्लाथ' नों बेफोरखौ बाहायनाया मोजां मोनदों आरो आं मानोहोनोब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाङा लासिनो जेरै दावबायारिफोरा दावबाय हैयोब्लाबो जोंनो भिडिय' कलनि गेजेरजों जों बेखौ नायनो हायो आरो आंनि जुनैब्लाथ' बियो मोजाङानो जों बायदिसिना खौरां दैथाय हरनो जाय गोनां जायोब्ला बेखौ बे जाय बिनि न'नि न' एबा बिसिनि थावनिसिम थांनाङा लासिनो जों न'निफ्रायनो भिडिय' कल एबा भइस कलजोंनो खोन्था हरनानै बेनो बेनो खौरांखौ मिथिहोनो हायो